घुमण जे लाइ मुंहिंजी पसंदि जी जे तर क़द्रु ॻाल्हि आहे त मां पहाड़ियूं जंगली एरिया कुझु मंदर झरना इन्हनि जॻहियुनि ते घुमणु पसंदि कंदो आहियां ऐं पंहिंजे परिवार खे वठी असां पंहिंजे देश में चङो घुमिया आहियूं जम्मू कश्मीर आहे वैष्णो देवी या ॿिया अहिड़ा स्थान आहिनि देहरादून वग़ैरह असां चङो घुमिया आहियूं ऐं उते पहाड़ियूं ऐं झरना असांखे पसंदि ईंदा आहिनि उन खां पोइ कुझ मंदर बि आहिनि जीअं असांजे माधव नगर में कटनीअ में साई मंदरु आहे होॾे वञणु पसंदि कंदा आहियूं या कुझु एतिहासिक स्थानु पुराणियूं जॻहियूं जिते जीअं राजाउनि जा क़िला जीअं विजय राघवगढ़ क़िलो आहे बिलहरीअ में हिकु किलो आ ऐं कुझ जैन मंदर आहिनि हिननि जॻहियुनि ते मंदिरन में घुमण असांखे सुठो लॻंदो आहे ऐं मां पंहिंजे परिवार सां ॿारनि सां हिननि जॻहियूं ते घुमणु पसंदि कंदो आहियां ऐं उन खां सवाइ देश खां ॿाहिरि बि घुमण जो शौक़ु आहे जहा तक एतिरे क़द्रु असां ॿाहिरि वधीक घुमिया न आहियूं पर ख़ासि जॻहियूं ईअं जंगल जा एरिया ऐं मंदरु झरना झील पहाड़ियूं इहे जॻहियूं पसंदि आहिनि मूंखे त पसंदि आहिनि पर असांजे ॿारनि खे बि असांजे परिवार खे बि इहे जॻहियूं पसंदि आहिनि ऐं असां हिननि ते ऐं घुमण वेंदा आहियूं